नीचे चले जाएँ हलो बाघ है शेर है हाथी है जरू जरूबर जानवर है मोर पंछी है जैसे वह लोमड़ी है उसको खाना देते खाना में गेहूँ चावल देते हैं खाने के लिए गेहूँ देते हैं चावल देते हैं हाँ तो शेर को माँस देते हैं चिड़िया को गेहूँ चावल तोरी तो होता है जैसे होता है ना जैसे मोर है मोर अपना ख़ूबसूरती दिखलाता है जैसे हुआ चिड़िया का दिखता है जैसे जानवर हुआ हुआ पानी में जो रहता है तो उसको भी आदमी देखता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है जैसे बंदर हुआ लोमड़ी जैसे बाघ को माँस देते हैं चिड़िया को दाना देते हैं ठीक है आप आइए आपको देख हम देखते हैं बहुत अच्छा से देखते हैं आप आइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह देखभाल होता है हम लोग तो बहुत अच्छा सा करते हैं देखभाल जानवर का चिड़िया का बहुत अच्छा से देखते हैं जैसे ठंडा मौसम में रखते हैं उसको देखभाल करते हैं टाइम टाइम पे खाना पानी देते हैं उसका बढ़िया से देखभाल करते हैं और देख सकते हैं आकर ठीक है आइए